रांदप हो छंद म्हाका म्हज्या आवय कडल्यानच मेळिल्लो हांव तिका सदांच पळयतालें रांदतना ती आवडीन रांदताली आमच्या खातीर आनी तातूंनच तिचो स्वाद इतलो बरो लागतालो आमकां तें रुचीक जेवण करपाची आतूरता म्हज्या मनान आशिल्ली हळूहळू हांवें तिकाच पळोवन साद दिलो स्टार्ट केलें कशें करप तें तिकाच विचारलें कशें करप अशें तिणें आम म्हाका एक एक स्टेप बाय स्टेप जेवण रांदपाक शिकयलें आनी तें जेवण इतलें रुचीक जातालें ही ती आपल्या म्हज्या तोखणायेन सांगताली आनी ती म्हाका सदांच प्रत्येक जेवणाच्या बाबतीन म्हजी तोखणाय करताली आनी जशी म्हजी तोखणाय जाताली तेतूंनच म्हाजो रांदपाचो हो छंद आनीक वाडलो म्हाका खूब उमेद जाली आनी हळूहळू म्हाका तरेतरेवार पध्दार्थ करपाक कळ्ळे आनी हें सगळें हांव म्हज्या आवय कडल्यानच शिकलां तिणेंनच म्हाका प्रोत्साहीत केलां हें सगळें करपाक आनी तिणेंन जर आयज म्हाका म्हजी तोखणाय करूंक नाशिल्ली हांव बी खंय तरी रांदपाक फाटी उरता आशिल्लें म्हाका हो छंद तिच्याच हेतूंतल्यान मेळ्ळा